दुनिया भर मे अनुयायियों की संख्या के लिहाज़ से ईसाई सब से बड़ा जब कि हिन्दू धर्म तीसरा सब से बड़ा धर्म है इस्लाम दूसरे स्थान पर है हिन्दू धर्मावलम्बियों की नब्बे सत्तानवे फ़ीसद भारत और नेपाल मॉरिसिस मे रहती है पी यू के अध्ययन मे कहा गया है कि भारत में दुनिया के बहुसंख्यक हिन्दू रहते हैं और यह सभी प्रमुख धर्मों का देश है इस अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में दो दशमलव दो अरब ईसाई वन एक दशमलव छः अरब मुसल मुस्लिम एक अरब हिन्दू क़रीब पचास करोड़ बौद्ध एक दशमलव चार करोड़ यहूदी है ये आंकड़े दो हज़ार दस के हैं इसके अलावा चालीस करोड़ से अधिक लोग अफ्रीका चीन अमेरिका क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया के कई पारंपरिक पंथों धर्मों से तालुक रखते हैं क़रीब पाँच दशमलव आठ करोड़ लोग दूसरे धर्म मसलन बहाई जैन सिख तथा पारसी से तालुक रखते है पी यू का कहना है कि सत्तासी फ़ीसद हिन्दू तीन देशों भारत मॉरिसिस और नेपाल मे रहते हैं